मौसम के हिसाब से दौड़ने निकलने के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में हम ज़्यादातर भोर में निकलें औल सुबह ही निकले जितना जल्द निकलेंगे उतना हमारे शरीर का तंप्रेचर सही रहेगा अगर हम धूप निकलने के बाद गर्मी के मौसम में धूप निकलने के बाद दौलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होगी दौड़ नहीं पाएगे और हम बीमार भी हो सकते हैं ठंड में ठंड के मौसम में जितना सुबह निकालें उतना सही रहता है ज़्यादा रात में भी नहीं निकल निकलना चाहिए ये ठंडी का मौसम है और हम ज़्यादा रात में निकलेंगे तो हमें ठंड भी लग सकती है ठंड लगने से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है तो ठंढ के मौसम में अगर हमें दौड़ने निकलना है तो भोर में निकलें भोर का मतलब सुबह छः बजे निकलें अगर ठंड के मौसम सुबह छः बज के छः से सात के बीच में अगर हम दौड़ करते हैं चहल कदमी करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बढ़िया रहेगा फीद रही बात बरसात की बरसात में अगर हम चहल कदमी करने के लिए दौड़ने के लिए निकलना है तो मौसम को देख कर निकलना पड़ेगा मौसम को देख कर कि कहीं बारिश न हो पता चला हम घर से निकले हैं दौड़ने के लिए और बारिश आ गई अचानक से बारिश आ गई और हम भीग गए तो हमारा सेहत बिगड़ सकता है तबीयत खराब हो सकती है तो मौसम को देखकर के ही निकलना चाहिए बरसात का मौसम न हो ऊपर बादल न मंडरा रहे उस समय निकलना चाहिए और बरसात के मौसम में अगर हम दौड़ने निकलते हैं तो सबसे विशेष बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा की रास्ते में पानी बरसा हो कीचड़ न हो अगर कीचड़ में हम दौड़ने निकलते हैं तो कीचड़ में फिसल कर गिर सकते हैं और फिसल कर गिरेंगे तो हमारे शरीर शारीरिक हड्डियाँ टूट सकती है औ हमारे शरीर को विशेष नुकसान हो सकता है इसलिए मौसम हर मौसम में मौसम को देख कर के ही दौड़ने के लिए निकलना चाहिए